हैलो हां जी सब्जी लैनी ही में केह् केह् रखे दा तुसें हां भिंडी लैनी भिंडी दा किन्ना भाऽ चलै दा पैंती रपेऽ भाऽ ते घंडोली अच्छा बीऽ दा इक किल्लो दस रपेऽ दा अद्धा किल्लो थोह्ना कद्दू है कद्दू किन्ने रपेऽ पाऽ

अच्छा करेले पंजाह् रपेऽ दे किल्लो ते अच्छा होर केह् कोई नमीं सब्जी शिमला मर्चां कु'नें खानियां मड़ो अच्छा भट्ठे भट्ठे कन्नै गला पक्की जंदा होर किश नमीं जेही इ'यां घंडोली जन कि घिया घिया निं खाना ऐ कसरोड़ कुसरोड़ निं ऐ अच्छा बाह्र निं ऐ ओह्दी ओह् बी होंदी नीं इक निक्कियां निक्कियां केह् आखदे उसी हां कंदूरियां ओह् है किन्ने रपेऽ किल्लो अच्छा त्रीऽ रपेऽ किल्लो टमाटर टमूटर लैने होंङन ते ओह् किन्ने रपेऽ पेई आने अच्छा ते शिमला मिर्च ऐ जेह्कड़ी ओह् ग्रीन आह्ली ऐ जां लाल आह्ली बी ऐ ठीक ऐ चंगा फ्ही हट्टी केह्दे ताईं खोह्ल्ली ठीक ऐ चंगा